ہلو جی کیسے ہیں آپ جی میں ٹھیک جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں ہر بار آپ ہی کے ریسٹورنٹ سے آڈر کرتا ہوں پچھلی بار جب میں نے بٹر چکن آڈر کیا تھا گویا کہ وہ بہت بہتر تھا مگر کچھ کمیاں تھیں اس میں جیسے کہ اس ٹائم پہ اس میں بٹر کافی کم تھا بہ نسبت کہ جو آپ رکھتے تھے مگر اس بار میں پھر سے بٹر چکن آڈر کرنا چاہتا ہوں مگر امید یہ ہے کہ اس بار پچھلی طریقے سے وہ چیز نہیں ہوگی جو آپ نے پچھلی بار کی تھی سو میری پسندیدہ جیسے آپ کو پتا ہے میں بچپن سے کرتا آ رہا ہوں آپ کے ساتھ آڈر تو میری پسندیدہ ڈش آپ کے پاس مغل درباد جو کہ حضرت بل میں ہے میری پسندیدہ ڈش تو بٹر چکن ہی ہے تو میں دو فل بٹر چکن اور اس کے ساتھ چار نان اور دو کولڈ رنک آڈر کرنا چاہتا ہوں مگر جو میرا پتا ہے وہ ویسے تو آپ کے ڈلیوری بوائے کو پتا ہی ہوگا میں نسیم باغ میں رہتا ہوں یونیورسٹی کے پیچھے والے گیٹ پہ ہاؤس نمبر دو کے پاس تو آپ دو بٹر چکن کر دیجیے اور اس کے ساتھ چار نان اور دو کولڈ رنک کر دیجیے گا بہت شکریہ